मां पिंपरीअ वञण लाइ बस जी यात्रा करे कई त बस जे ड्राइवर जी सीट ॾाढी सुहिणी ऐं सुठी हुई बैग ॿिया सामान रखण जी जॻहि हुई उहा जॻहि इलाही वॾी हुई बस जूं दरियूं सुठे नमूने हुयूं जंहिंमें सुठा सुठा नज़ारा ॾिसी सघिजनि पिया उहा बस डीजल ते पई हले